योग और शारीरिक व्यायाम में बहुत पतली लाइन है योग एक प्रक्रिया है और शारीरिक व्यायाम एक शरीर की मसल्स को ठीक रखने की एक अलग प्रक्रिया है योग में आप अपने ऊपरी शरीर के साथ साथ अपने शरीर के अंदर भी अभ्यास करते हैं पर शारीरिक व्यायाम आपके केवल ऊपरी शरीर के लिए होता है योग मे आप अपने नासिका से लेकर जठर से लेकर अपने पाव तक आप अंदर की बॉडी को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं जबकि शारीरिक व्यायाम में इसका अलग है शारीरिक व्यायाम में आपकी पाट शरीर के अलग अलग हिस्सों को मेहनत करना पड़ता हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और उन्हें किसी भी प्रकार के चोट से बचाने के लिए चोट हो जाने पर उसका उसको ठीक करने के लिए शरीरिक व्यायाम किया जाता है परंतु योग हमेशा ही व्यक्ति को अंदर से ठीक रखता है यदि एक व्यक्ति अंदर से ठीक होगा तो वो निश्चित ही ऊपर से भी ठीक होगा